भारत में घणे कला शेलियूं आहिनि लोक कला शेली ॻाइण जी शेली मूर्ति कला शिल्प कला अभिनय कला नृत्य कला भारत जी अहिड़ी शैलियूं आहिनि जंहिंमें भारत तमामु करे कमु करे रहियो आहे ऐं सरकार बि हिन खेत्र में सेव करे रही आहे भारत सरकार जो पूरी सांस्कृतिक मंत्रालय आहे जेको हिन में लॻियल आहे दिल्ली सरकार बि साहित्य कला परिशद जे माध्यम सां चङो कमु करे रही आहे असांजी दिल्लीअ में सभई सांस्कृतियूं जो मिलो झूलो असर आहे दिल्ली में काई बि कला पूरी कोन्हे ऐं सभई आहिनि बि असां चाहियूं था कि इन सभु कला शैलियूं सॼे ईअं सब कला शैलियूं सॼे संसार मे ॾेखारी वञनि ताकी सभिनि खे असांजी संस्कृति जी ख़बर पए ऐं सॼे संसार में मशहूर थिए जय झूलेलाल